जेना हमरा सभके पेन्टिंग बहुत पसन्द हए हम मैथिली भाषी छी हमरा सभके पेन्टिंग रङ्ग बहुत पसन्द हए जेना हमसभ इसकुल जाइ छलहुँ रहय इसकुल जाइ छलहुँ रहय तऽ हमरा बहुत पेन्टिंग पसन्द छलय रहय तऽ रङ्गासँ आब चलल रहय पेन्टिंग पहिले हम रङ्गासँ चित्र बनबै छलहुँ रहय जेना मछलीके भेलै फूलके भेलै पेड़ भेल कभी घर बनेलहुँ कभी भोला बाबाके चित्र बनेलहुँ पेन्टिंग करै छलहुँ रहय कभी लक्ष्मीजीके बनबै छलहुँ रहय चित्र बनबै छलहुँ रहय कभी इन्सानके बनबै छलहुँ चित्र बनबै छलहुँ रहय मने चित्र बहुत तरहके छै इसभ पेन्टिंग पेन्टिंग हम पकड़ै छलहुँ रहय जेना शादी ब्याह भेलै शादी ब्याह भेलै शादी ब्याहमे जेना कोहबर पराइ छै तऽ एना चित्र भेल देवालपर चित्र देल जाइ छै चित्र बनबै छलहुँ रहय कोहबर पारै छलहुँ रहय एहिमे बहुत रङ्गके पेन्टिंग करै छलहुँ रहय कोहबरमे जेना तऽ जादा काल हमरा सभके छी कि से हमसभ इसकुलेमे जादा काल गेलहुँ तऽ सङ्गीके साथे चित्र बनबै छलहुँ रहय रङ्ग बिरङ्गके चित्र अपना बना बना कऽ बना बना कऽ सभ सहेलीमे बँटै छलहुँ रहय सहेली सभकेँ सिखबै छलियै पैन्टिंगके चीज कि पेन्टिंगमे बहुत अच्छा लगै छै बना सकै छी हमर सहेलियोसभ बनबै छलय बहुत रङ्गके चित्र बनबै छलखिन रहय तऽ हमरा बहुत अच्छा लागै छलय कि से चित्र बनबै छथिन हमहूँ बनबै छी बनबै सभ सरजीकेँ बतबै छलहुँ रहय कि से चित्र बना बना कऽ देखाबू सरजी खूब खुशी होइ छलखिन ई बहुत चित्र अच्छा लागै छी एनाहिते हमसभ घर आबै छलहुँ तऽ प् मने मम्मी पप्पाकेँ देखबै छलहुँ चित्र बनबैत पेन्टिंग बनबै छलहुँ रहय तऽ बहुत सुन्दर पप्पासभ खूब कहैत छला रहय कि बहुत चित्र बहुत अच्छा लागै छी बनबै छी एनाहिते कतहु कतहु हम जाइ छलहुँ तऽ चित्र बनबै लेल कहै छलाह तऽ हम बनबै छलहुँ तऽ बहुत अच्छा कहै छलखिन बहुत रङ्गके मोन लागि हमरा बहुत चित्र बहुत पसन्द हए पेन्टिंग बहुत बहुत अच्छा लागै हए मैथिली बज् छी ने हमरा मैथिलीके बहुत चित्र बहुत अच्छा लागै छी हमरा छोट छोट चित्र बनेनाइ बहुत अच्छा लागै छै जेना हमरा सभके माए भगवानोके चित्र देल पारै छी इन्सानोके चित्र पारै छी फूलो फाल पारै छी सभकिछुमे हमसभ चित्र बहुत अच्छासँ दै छी कतहु गेलहुँ तभिओ कोइ बता देला शादी ब्याह किछुमे बता देला तऽ हम सभ पारि दै छी चित्र खूब जादा काल हमरा सभके नीक लागल चित्रे पारयमे बहुत अच्छा फील होइ छी हमरा सभ